सभिनि खां पहिरियों ऑडर मां हिकु कुर्ती ऑनलाइन ऑडर कई हुई कुर्ती एक्चुअली मां कुर्ती सैट ऑडर कयो हुयो अ हुन कुर्ती ऑनलाइन अ घुराइण करे मूंखे थोरो हिचकिचाहट हुई त उअ कुर्ती अ जीअं ॾिसण में थी अचे प्रोडेक्ट ईअं आहे न आहे पर उह ऑर्डर अचण खां पोइ उन कुर्तीअ जो मैटिरियल उनजो कपिड़ो उनजी सिलाई उनजो कलर उनजी फिटिंग अहिड़ी अफलातून हुई त मूंखे उनजो एक्सपीरियंस घणो ई सुठो रहियो ऑनलाइन शॉपिंग जी जेकी मां कुर्ती घुराई उनजो वर्क अ उनजी पाइण खां पोइ घणा ई माण्हुनि मूंखां उनजे अ हीअ रिव्यू मतिलब घणा पॉजिटिव रिव्यू आया मूंखे के ॾाढी जचेव थी तव्हांजे मथां कुर्ती ॾाढी सुठी कुर्ती घुराई अथव तव्हां